हमरा आरके जगह जे छै से बड़ लफड़ा लगय छै दियादमे खरीद नहि पाबय छै बड़ महगा छै गे आर खेती आरमे जगह खरीद नहि पाबय छियै महगा छै गे जगह लफड़ा छै गे पैसा लगय छै अइमे चलैत रहय छै जगह कीन नहि पाबलु पैसा छै गे कीनके अथी कयलहुँ गे महगा छै गे अथी छै गे धिया काज चलैत रहल गे कीन नहि पाबलु गे लफड़ा छै छै गे कि आब ओ जगह जगह छै जे कीन नहि पाबय छियै छै गे की करबय लएके मे लफड़ा चलैत रहल जगह कीन नहि पाबलु गे महगा छै गे छै गे आब एकरे जगह परमे महगा छै गे कीन नहि पाबय छै अकेले छै गे जगह आगा छै महगा छै कीन नहि पाबलु गे की छै दियाद ओइमे जगह छै जगह कीन नहि पाबय छै महगा छै गे पाबय छै जगह महगा छै कीन नहि पाबय छै खाली अथी चलैत रहल गे पाबय छै अथी छै गे